मैंने जो जैकेट खरीदा था ओ देखने में बहुत अच्छा था और उसका रंग मुझे बहुत पसंद है और ओ हल्का होने के बजाय पहेनने के लिए बहुत अच्छा महसूस होता है और मुझे सर्दियों से भी वो राहत दिलाती है उसका सिलाई मुझे बहुत पसंद आया और ओ ठीक रूपए में मुझे मिल गया इसलिए देखने से ओ बहुत अच्छा है क्योंकि कम ही पैसे में मुझे मिला देखने के लिए अच्छा रंग भी उसका अच्छा है उसका कपड़ा भी अच्छा है तो सब कुछ देखा जाय तो वो बहुत अच्छा है एक चीज़ था